मेरे मेरेलिया बायदि थामफैनिफ्राय जों गावखौ रैखा खालामनो थाखाय जों न' न' सेर एबा न' सेराव साखोन सिखोन लाखिनांगौ न' सेराव जाबोर दै जमा जाना थायोब्ला जों बेखौ साखोन सिखोन खालामनानै मोनसे जाबोर गारग्रा दासबिनाव गारनांगौ आरो न'फोरखौ न'नि सा एबा उखुमफोरखौ जों साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरो उन्दुनाय समाव जों मुसारि सोंनानै उन्दुनांगौ आरो लोंनाय दैफोरखौबो जों फुदुंनानै एबा फिलटार खालामनानै जों लोंनो नांगौ स' जों मेरेलिया बायदि बेराम निफ्राय जों गावखौनो एबा रैखा खालामनो हायो बेबायदिनो आरो जों गावखौनो आरो साखोन सिखोन लाखिनांगौ बायदि बायदि